असांखे हिकड़ी कार भाड़े ते खपंदी हुई असांजे परिवार वारा छह भाती घुमण वञण लाइ जूनागढ़ खां कच्छ वञण जा आहियूं छह ॾींहनि जे लाइ उन जे लाइ असां छह भाती माउ पीउ वञूं अहिड़ी कार कहिड़ी बि भाड़े ते खपंदी हुई जंहिंमे तव्हांजो जेको पर किलोमीटर जो जेको बि चार्ज हुजे जा गाॾी भाड़ो जेको बि हुजे त उहो असां तव्हांजी कार भाड़े ते खपंदी हुई त असांखे छह ॾींहनि जे लाइ गाॾी खपे त तव्हांजा जेके बि प्राइज़िज हुजनि उअ असांखे सजेस्ट कयो त पोइ असां कार भाड़े ते रखाए सघूं असां कच्छ रण उत्सव जो प्रोग्राम पोठे रहिया आहियूं छहन ॾींअनि जे लाइ त जेकी गाॾी सूटेबल हुजे पंहिंजे घर जे लाइ त उहा असांखे ॿुधायो असांखे पाण हलाए करे वञण जी आहे